اردو زبان ایک خوبصورت زبان ہے جس کو ہر مسلمان پسند کرتا ہے بلکہ ہر مسلمان نہیں ہر لوگ پسند کرتے ہیں اس کو سننے میں اچھا لگتا ہے پھر اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں جیسے کوئی آ رہا ہے اس کے آنے پر کہہ دیتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید اور جیسے استعمال ہوا کرتا ہے جملوں میں کہ آپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں آپ کب تشریف آبرو ہو رہی ہے آپ کے یہاں گاؤں میں ایسے الفاظ سننے میں اچھا لگتا ہے جیسے کہ شعر ہے جوانی حسن مے خانے لب و رخسار بکتے ہیں حیا کے آئینے بھی اب سر بازار بکتے ہیں شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت جہاں دولت چمکتی ہے وہیں کردار بکتے ہیں یہ عربی یہ اردو الفاظ کے صحیح استعمال کرنے کا طریقہ اردو زبان بہت بہت اچھی زبان ہیں اور اس کو بولنے میں اچھا لگتا ہے اور سننے میں اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور یاد کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اندر سے شوک بڑھتا ہے اور پڑھوں اور اچھا لگے اس کے اندر بہت اچھی کشش خوبصورتی آوازیں نکلتی ہیں اس کے اندر سے جو ہر مسلمان سننا چاہتا ہے ہر مسلمان بولنا چاہتا ہے